हेलौ गोथाव रेस्टुरेन्ट अ' नोंथाङा मेनाजार बुंदों ना अ' थेबोल बुकिं खालामनो सानदों मोनलां फेमेलि थांनो नागेरदोंमोन खालि दंना गैया थाय आदा दे दे दङ ना दे होनबा जोङो साबा थांगासिनो ओमफ्राय फेमेलि कारजों थांनो नागेरदोंमोनलै फार्किं दंना गैया थाय आदा नोंसिनाव फार्किंनि बेबसथा दंना गैया अ दङ ना दे दे ओमफ्राय खोयथासिम थायोथाय द'खाना नोंसिनिया रेस्टुरेन्टया अ' बेलासिनि साथथा सिम थायोना दे होनबालाय जोङो साथ्थासो आव थांगोनलै आदा दा साबानि दे आदा थेबोला जोंनो नांगोन नांथारगोन दे दे दे आदा दे थांगोन दे थांगोन दे ओमफ्राय आइथेमफ्रा मा मा मोनगोन आदा दे दे दे जायो दे आदा जायो सिकेनखौनो जागोन जोङो देदे दे दे दे दे दे दे आदा दे होनबा जों दा बेलासियाव थांगासिनो दे दे